ہاں میرے پاس ایک بہت پسندیدہ کتاب ہے اور وہ مجھے اس لیے اتنا پسند ہے کہ وہ تاریخی کتاب ہے اس کا نام تاریخ الاسلام ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی یادیں اور بچپن کی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری اور کس طرح تجارت کیا کرتے تھے اور میں اسے بہت پڑھتا رہتا ہوں جب بھی مجھے خالی وقت ملتا ہے میں اس کو اپنے کمرہ میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور اس کا میں بہت لطف اٹھا کر پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان کے یادوں کو اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھنے میں اور میں اسے پڑھ کر بہت خوش ہوتا ہوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں ان میں سے جو اچھی باتیں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک تاریخ الاسلام کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی لکھی ہوئی ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کتاب خرید کر مطالعہ کریں